मैंने फ्लिपकार्ट से एक औ डाइनिंग टेबल बुलाया था क्योंकि मेरे घर का डाइनिंग टेबल ख़राब हो गया था मैंने जब ऑर्डर दिया तब मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा आएगा लेकिन जब मेरा पार्शल आया और मैंने उसे देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मैंने जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छा आया डाइनिंग टेबल का फ़र्नीचर भी उत्तम क्वालिटी का है और इसको बनी बनाए मतलब जो भी उसमें कलाकृतियाँ प्रदर प्रदर्शित हैं मैंने अपने यहाँ डाइनिंग टेबल जब सबको दिखाया तो उसने बहुत तारीफ़ की डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ भी बहुत ही मज़बूत हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो बहुत लंबे समय तक मज़बूती बनाए रहेंगी उसकी कुर्सियाँ बहुत ही आरामदायक हैं और मैंने कुर्सी पर बैठ कर देखा तो मुझे बहुत ही आराम का अनुभव हुआ पूरी छः कुर्सियाँ बहुत ही अच्छी आई हैं किसी में कोई ख़राबी नहीं है मुझे तो ये डाइनिंग टेबल बहुत ही बढ़िया लगा मैं सब को यही बोलना चाहूँगी कि सब को फ्लिपकार्ट से इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए